हालींच्या काळान भारताची अर्थ वेवस्था भोव मोठ्या प्रमाणान वाडिल्ली आमकां दिसून येता आनी हाचें कारण म्हणजे आतां प्रत्येक मनीस आपल्या घरा भायर वचून कामां करपाक लागला कसले ना कसलो धंदो करून ते आपले अर घरांतले अर्थ वेवस्थेक वाड दितात प्रत्येक घरांतली बायल ही सुद्दां घरा भायर वचून आपलो एक धंदो वा कसलेंय काम करून घराची अर्थ वेवस्था वाडयताना आमकां दिसून येता